पहले हमारे गाँव में खुले में शौच जाते थे जिससे काफी गंदगी भी होती थी हमारे परिवार में बीमारियाँ भी काफी जो है हद तक मतलब बीमारी थी जब से शौचालय बन गया हम सब शौचालय जा रहे जाते है पुरे परिवार साफ़ सफाई भी करते है शौचालय की बराबर जाते रहते हैं उस देखरेख करते रहते हैं हमारे परिवार में सब अस्त बीमारी से थोड़ा मुक्ति मिली है जिसे हम कुछ हमारा बजट भी सही है इससे हमारे काफी लाभ हो रहा है शौचालय से

जो भी है सरकार के ही शौचालय से हमें बढ़िया लाभ मिला हमारे खे खेतो में जो गंदगियाँ भी होती थी वो सब पैर वैर में भी लग जाता हमारे ये गंदगी जो शौच जाते थे बाहर में अब ये सब से हमें मुक्ति मिल गई है और क्या क और हम सब इस समय प्रदुषण मुक्त है काफी प्रदुषण भी होते है दूषित भी होता था हमारा वातावरण अब ठीक ठाक है